टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम इस प्रकार अपने आप में बदलाव ला सकते हैं क्योंकि जिस चीज़ों के लिए हमें घंटों घंटों लाइन लगाना पड़ता था हम हमें अगर कोई सिनेमा देखना होता था उनके लिए हमें घंटों लाइन लगाना पड़ता था लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कारण हम घर पर ही बैठे अब बुकिंग कर लेते हैं ऑर्डर कर लेते हैं टिकट बनवा लेते हैं और हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं सिनेमा देख लेते हैं यही हमारे टाइम के से टाइम भी बचत होता है